अगर हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो वो समान हमें अच्छे से वो मतलब हमारे कार्ट में किसी चीज़ को हम वो कार्ड मे डाल देते हैं फिर उसके बाद हम और वहाँ अपना एड्रैस डाल के या प्रीपेड है या कोस कैस ऑन डिलेवरी जो है हम लोग कुछ ऑर्डर कर देते हैं लेकिन जो हमारा कपड़ा है जो मैंने शादी के लिए त्यौहार में अपना जो भी ड्रेस जो ऑर्डर किया था वो मेरा सही समय में डील डिलेवर नहीं हुआ और मैंने एक अछ मिठाई मतलब क्योंकि मेरे यहाँ त्यौहार था तो मैंने एक मिठाई ऑर्डर किया था मिठाई मिठाई में गुलाब जामुन बहुत ही स्वीट सा वो डिश था लेकिन वो मेरा अच्छे से वो मैंने ऑर्डर किया था लेकिन मेरे में कुछ सो नहीं कर रहा है क्या वो डिस उपलब्ध है कि नहीं कृपया कर के मुझे बताये आप नहीं बताए मतलब डिस मुझे बताए उपलब्ध है कि नहीं मुझे क्योंकि उसकी ज़रूरत है मुझे आप के पास नहीं है तो मुझे बता दीजिए और नहीं तो मेरा पैसा जो मैंने प्रीपेड कर दिया था वो पैसा मुझे रिटर्न में दे दीजिए क्या आप के पास मिठाई में कुछ ऑफर है क्या मुझे मतलब मिठाई में आप कितने मतलब मिठाई में कुछ भी ऑफर है या कितना पर से मतलब मुझे काफ़ी मात्रा में मिठाई चाहिए तो आप मुझे उस ऑफर के बारे में बता सकते हैं कि कितना ऑफर चाई मतलब कितना ऑफर है मुझे जानना है कि मतलब जो है पूरा मुझे नॉलेम एक बार जानना अपने डिस के बारे में बड़ी मात्रा मे मुझे ऑर्डर देना है तो आप मुझे कुछ अगर कुछ भी मुझे मतलब आप मुझे ऑर्डर में कुछ छूट देंगे तो मैं ढेर सारा ऑर्डर करूँगी जो अपना समान